दानि मुगायाव जोंनि बर' रावा गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जानांगासिनो जेराव जोंनि बर' रावा अफिसियेल राव हिसाबै गनायथि होजाबायब्लाबो माखासे समाव जों गोबां अफिसफ्राव जोङो जोंनि एदिसनेल बर' रावखौ होफादेरनाय नुनो मोना माखासे जोंनि इखजाम लिरनाय जि माखासे साख्रि बाख्रिनि इनथारबिउ जों जोंनि बर' रावजों जों होनो मोना जोङो जोंनि बर' रावजोंनो जोङो माखासे समाव माखासे इखजामफोरखौ जों लिर दासिमबो लिरनो मोना गोबां समाव जोङो जोंनि बर' रावखौ जोङो जोङो बुंनो खाबुखौ मोना बेफोरबायदि जोङो जोंनि जेंनायाव गोग्लैनांनानै दङ आरो जों गोबां समाव जोंनि गामि ओनसोलावबो दा बर' रावखौ जोङो नेवसि बोनाय लासै लासै नेवसि बोनायखौ जोङो नुनो मोनसै जेराव माखासे गोरों गोरा सुबुंफ्रानो गाव गावनि फिसाफोरखौ गाव गावनि फिसौफोरखौ जोङो गामिनि जि बर' मेदियाम माखासे स्कुल माखासे फरायसालि बेफोराव जोङो बांसिन फराय होनायखौनो नुनो मोनला बिसोरो थाखा फैसा गोनां हिसाबै गावसिनि फिसा फिसौफोरखौ इंलिस मेदियाम स्कुलाव सोबाय जोंनि बर' हारिनि जोंनि जि बर' रावनि जि माखासे बिसोरनि गेजेरजोंनो जि जौगा बोगौमोन जे बिसोर नि गेजेरजोंनो माखासे उनाव फिउ फिउसाराव जोंनि बर' रावा गोजौ फारसे दावगा बोगौमोन बेफोरबायदिखौ जोङो जोङो दा हमथानाय नुनो मोनसै बेफोर बायदि जेंनानि थाखायनो बेबायदि जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बर' रावखौ स्कुल फरायसालियाव सोया लासिनो नेवसिनायनि थाखैनो जोङो दा बेफोरबायदि बर' रावखौ मोगा मोगि जेंनायाव नुगासिनो दङ आरो गोबां समाव जोङो जोंनि बर' बर' रावनि जि माखासे हे इन्थारबिउ इन्थारबिउ होनायावबो जोङो जोंनि बर' रावनि गेजेरजों जोङो इन्थारबिउ लाबोनो मोना बेहायबो जोङो गोबां खस्थ' मोनो जेराव जों बर' मेदियाम फरायनाय मानसिया जि जोंनि अफिसियेल लेंगुएस हिसाबै गनाय जाखानाय हिसाबै जोङो बयबो होनो लुबैयो जोंनि बर' रावजोंनो जों इखजाम लिरनो लुगैयो बर' रावजोंनो जोङो इन्थारबिउ होनो लुगैयो बेफोरखौ जों मोननो थाङा बेफोरबायदि गोबां जेंना मोगा मोगि जेंनानि जेंनायाव जोंनि बर' रावा बुगि नांगासिनो दङ